ہاں ہیلو اوبر والے بھیا ہاں راکیش بھائی بات کر رہے ہیں اوکے ہاں کہاں تک پہونچے بھائی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں جامعہ میٹر پر اچھا اچھا آ رہے ہیں راستے پر آپ ایگزیکٹ جامعہ میٹر کے نیچے آ جائیں تکونا پارک کے پاس میں آپ کا وہیں انتظار کر رہا ہوں کتنے دیر میں آ جائیں گے اچھا اچھا دس منٹ لگیں گے ٹریفک بہت ہے اوکے تو آپ جلدی آنا بھائی کیونکہ مجھے کہیں اور نکلنا بھی ہے جو ایئر پورٹ جانا ہے فلائٹ ہے میری تو آپ جلدی کوشش کرو آ جاؤ ہے نا بھائی آپ جیسے جامعہ میٹر پر آؤ آپ مجھے کال کر دینا ٹھیک ہے میں آپ کو وہاں مل جاؤں گا میں وہیں کھڑا ایگزیکٹ جامعہ میٹرو کے نیچے ٹھیک ہے اوکے